میں میں بھی اپنے اسکول میں پڑھنے کے زمانے میں آرٹس بہت ساری بنایا کرتی تھی اور مجھے بہت اچھا لگتا تھا آرٹس بنانا اور ایک مرتبہ ہمارے مدرسے میں بہت بڑا پروگرام ہوا جس میں آرٹس ایک اپنے مقابلہ تھا آرٹس کا جس میں اپنے اپنے بنائے ہوئے آرٹس کو جمع کرنا تھا تو ہم لوگ سارے دوست دوستوں نے مل کر اپنے اپنے آرٹس جمع کیے لیکن سب کے آرٹس بھی اچھے تھے لیکن ہمارے آرٹس جو ہیں دوسرے نمبر پر آیا ہمیں دوسرے پوزیشن پہ لایا گیا اور ہمارے آرٹس کو سب نے پسند کیا بہت سارے ہمیں گفٹ انعامات ملے اور مجھے بہت اچّھا لگا بہت خوشی محسوس ہوئی اپنے آرٹس کے بارے میں